اتر پردیش میں تفریح کے بہت سارے طریقے ہیں جس کو آپ لے سکتے ہیں جس میں مثلاً پارک ہوگئ لوگ پارک میں جاتے ہیں سیرو تفریح کرتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں چہل قدمی کرتے ہیں اسی طرح تھیئیٹر ہیں لوگ وہاں جاکر پکچر دیکھتے ہیں فلمز دیکھتے ہیں وہاں پہ اپنا وقت دیتے ہیں وہاں پہ سیرو تفریح کرتے ہیں اسی طرح بہت سارے آج کل شاپنگ مالس بنائے گئے ہیں اتر پردیش میں جہاں لوگ جاکر شاپنگ کرتے ہیں اور وہاں پر کافی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پریوار اور اپنے خاندان کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں خالی ٹائم میں جاتے ہیں چھٹی والے دن جاتے ہیں اور بہت سارے سنیما ہال ہیں جیسے ناولٹی سنیما ہے علی گنج میں لکھنؤ میں اور ساہو سنیما ہے اور بہت سارے سنیما ہیں جہاں پہ لوگ جاکر تفریح کرتے ہیں روایتی طریقے بناتے ہیں اور جہاں تک ان کے مختلف ہونے کا سوال ہے تو وہ ہر شہر آبادیوں کے حساب سے الگ ہوتے ہیں مثلاً جو پکچر ہال ہوتے ہیں وہ گاؤں دیہاتوں میں کم ہوتے ہیں وہاں کوئی اتنے ذرائع موجود نہیں ہوتے حالاں کہ اگر آپ شہر میں ہیں جو اتر پردیش میں تب وہاں آپ کو مال تھئیٹر اور شاپنگ مالس اس ٹائپ کی چیزیں بہت آپ کو مل جائیں گی لیکن گاؤں میں یہ سب چیزیں بہت مشکل سے ملتی ہیں گاؤں والے لوگ شہر میں آن کر ان چیزوں کا مزہ لیتے ہیں اور تفریحی اپنی تفریح کرتے ہیں